नमस्ते भैया हाँ भैया बताइए अच्छा लखनऊ आपको मेला घूमने आना है हमारे उत्तर प्रदेश में अच्छा अच्छा तो हाँ हाँ जी जी जी इस समय हमारे यहाँ बढ़ियाँ प्रदर्शनी है मेला लगा हुआ है यहाँ क्रॉसिंग के पास जो दुबई दुबई वाला मेला है हाँ हाँ तो अच्छा ठीक है हम हाँ आप दो लोग हैं अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

दो लोगों का किराया छः सौ रुपये है नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आपको उसमें हम घूम घुमाएंगे वहाँ से लाएंगे लाने के बाद आपको यहाँ पे एक टाइम का खाना भी मिल जाएगा और झूले वूले भी सारे झूलाएंगे नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल बहुत नहीं नहीं नहीं बिल्कुल आपका हम बहुत अच्छे से मेला करवा देंगे औ कम खर्चे में करवा देंगे ऐसा नहीं है औ अच्छे अच्छे आपको हम मेले घुमाएंगे जो प्रसिद्ध हमारे जो मेले हैं यहाँ पे आपको पूरे अच्छे से घुमा देंगे ज़्यादा आपको रेट मतलब बढ़ियाँ लगा देंगे नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप जब आएंगे ना तो हम बहुत अच्छे से भैया घुमाएंगे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे यहाँ पे जो आप उसी छः सौ रुपये में आपका खाना भी एक टाइम का खिला देंगे और झूले वूले जो हैं बढ़ियाँ झूला झुलवाएंगे अच्छा मेला हमारे एक लगता है आप आप जब आइएगा जिसे हमारे लखनऊ में तब देखने आइएगा तब आप हमको कॉल कर ली मतलब फ़ोन कर लीजिएगा ठीक हैं आएंगे तो हम फिर वहीं पे आपको रिसीव क्या कहते हैं गाड़ी पे बिठा लेंगे वहीं पे बिठा के हम मेला भी घुमाएंगे बढ़ियाँ आप जब कल आइएगा तो बस वही जब निकलिएगा तो फिर बात वात कर लीजिएगा तो फिर हम अच्छे से आपको घुमा देंगे अरे बहुत बढ़ियाँ मेला हमारे यहाँ लगता है आप एक बार घूमेंगे तो आपको बार बार यही है कि लगेगा कि हम जाएँगे कभी तो उत्तर प्रदेश में ही जाएंगे घूमने के लिए हाँ तो अब मान के लीजिए कि जैसे कॉल करेंगे आप हम हम लोगों कि गाड़ियां वहीं पे खड़ी रहती हैं बस आप जैसे ही कॉल करेंगे तुरंत आपके पास आ जाएँ ठीक है ठीक है जी जब आइएगा तो कॉल करिएगा नमस्ते भैया